आमकां ल्हान वयांच्यान सावनच हेर विशयांत तशेंच चित्रकलेचें शिक्षण आशिल्लें जेन्ना आमी ल्हान शाळेंत आशिल्ले तेन्ना आमकां फळांचीं फुलांचीं तशींच अशीं बारीक बारीक चित्रां काडपा लायताले ताच्या उपरांत आमी जेन्ना मुखावयल्या शिक्षणांत जशे स्कुलांत गेले तेन्ना आमकां चित्रां जनावर चित्रां सिनरी अशीं अशीं वेगळी तरेचीं मुखारल्या मुखारल्या दर्ज्यावयलीं चित्रां काडपाक लायताले जीं आमकां शिकपाक जीं आमकां शिकपाक समजपाक आनी शिकपाक मातशे कळाव लागतालो कारण तीं सादीं चित्रां परस काडपाक वेगळीं आसतालीं तशेंच मनशांचीं चित्रां काडप तशीं बी चित्रां काडपाक आमकां सांगताले ल्हान वंयाच्यान म्हाका तशीं चित्रां काडपाचीं आवड आशिल्ल्यान तीं म्हाका काडपाक बरें पडटालें हेरां परस हांवें खूब फावटी बरीं चित्रां काडिल्लीं आशिल्लीं आनी आमचे शिक्षकांनी म्हाका खूब फावटी अशें सांगिल्लें की तूं ह्या चित्रकलेचेर मुखार आपलो करियर कर वा अशें म्हूण सांगिल्लें पुणून हांवें ताचेर केन्ना तितलो भार असो दवरूंक ना की म्हाका मुखार चित्रकलेंतल्यानूच आपलो फुडार करपाक जाय हांयें तीं चित्रां फक्त अशीं म्हज्या मनाक मनाक खोश्ये खातीर काडटालो जायते फावट म्हाका तें आमच्या विद्यालयांत वा खंय अशी चित्रकलेची स्पर्धा वा कितें दवरताले तेन्ना म्हाका खूब फावटी तशीं इनामां बी मेळिल्लीं अशीं आसा पुणून अशें हांवें केन्ना चिंतूंक ना की तातुंकूच म्हाका मुखार वचपाक जाय

मागीर धर अशी गरज पडली जाल्यार ताचो हांव वापर करूंक शकता कारण चित्र काडूंक जीं आसा ती मुखार खंयचे बाजारांत वचशी वा एक्झीबीशन दवरून एक्जीपबीशन आसता तातूंत

चित्रांच्या हाचेर लोकांक खूब पयशे लेगीत लोक जोडटात पुणून हांवें तेचेर आजून तितलें चितूंक ना पुणून मुखार एकाचेर चितूंक शकता